टेक्नेलॉजी जैसे टी वी इंटरनेट से हम बुजुर्गों को बहुत सारे फ़ायदे दे पा रहे हैं क्योंकि हम इंटरनेट के माध्यम से उन्हें समाचार और देश विदेश की खबरें उन्हें मिल पा रहीं हैं व टी वी के माध्यम से वह भजन कीर्तन व कृष्णलीला और भी धार्मिक चीजों का आनंद ले पा रहे हैं